सरकारी हस्पतालमे हमरा गाँवमे जे हस्पताल यऽ ओहिमे सस्तों दबाइ दै छै महँगो दबाइ दै छै कहियो कोनो कोनो दबाइ बाहरियो लिख दै छै तऽ ओहो लोककें लै परि छै महँग परि जाइ छै नहि तहन हॉस्पिटलोमे रहै छै कफ सीरपसभ दै छै टानिक दै छै सभ दबाइ दै छै हॉस्पिटलोमे कहियो दिन भए गेल नहि रहल कोनो कोनो दबाइ तहन लोककेॅं लै परै छै नहि तऽ हम सभ दबाइ दै छियै हॉस्पिटलमे